अ ओइ आंसोहाय माबा मिस्थि गजा नांगौमोन एसे प्रग्राम जादोंमोनहाय न'आव दङ' दा एसे मिस्थिफोरखौ दुइस'थासो नांगोन दां आरो गजा आमफ्राय मा मा दङ

होमब्लालाय बेखौ नांजोबगोन एसे प्रग्राम दंना न'आव प्रग्राम दङ ओमफ्राय दामखौ जमायैनो एसे खम बेस खालामदो बेसां थर सेयाव बेसां लायो दे

एसे बुरजा लाबोगोन आङो ओमफ्राय एसे खम खालामदो आरो जा जागोन दा आं बुरजा लाबोगोन मोनसे खामानि दं जोंहा दा बे हप्तायावनो लायनोसै दा माबायावनो नों नों बुरजा खालामखादो ओमफ्राय नों बे गजा निमकि ओमफ्राय मिस्थिफोरखौ दोन बानायखाजोबदो नोङो ओमफाय जमा लाबोनोसै नोङो एसे फैसाखौ एसे माइनास खालामदो आरो एसे खम खालामदो

बे हप्तायावनो लायनोसै दा बुधबारफ्राव माबाफ्राव लायनोसै आरो आं बे हप्तायाव दालाय अबाव दं ना न'आव दङ नोङो ए आं नै माबायाव थांदोंमोनहाय न'आव गैया आङो माबायाव थांदों ओइ माबानाव माबायाव मा गामि होन्दोंमोनलाय बथाफारायाव थांदोंमोनहाय बै मैगं थाइगं दं होननायखाय बायनो थांदोंमोन आं ओरैनो ओ दे